جی وعلیکم السّلام ہلو آ رہی ہے جی آپ نے صحیح جگہ کال لگایا ہے میں فروٹ شاپ سے ہی بات کر رہی ہوں ہمارے طرح کئی ہمارے یہاں کئی طرح کے فروٹس ملتے ہیں جیسے کہ آم امرود کیلے شہتوت انار سب سنترے سارے طرح کے پھل ہیں آپ بتائیے کیا لینا پسند کریں گی اور ہمارے یہاں میوے بھی ہیں جیسے کہ بادام کاجو اور بھی خوبانی طرح کے طرح کے ہمارے یہاں میوے بھی ہیں

جی جی آم ہیں بالکل ہیں تازے ہیں جی جی بھائی لے کے روز پرانے سامان نہیں بیچتے ہیں ہمارا ہمارے شاپ علی گڑھ کی سب سے مشہور اور سب سے عمدہ شاپ ہے آپ نے آپ بتائیے کیا لینا پسند کریں گی جی بالکل آپ کو دو کلو آم دو کلو کیلے مل جائیں گے یہ آپ کو قریباً چار سو روپئے پڑیں گے آپ بتائیے میں پیک کر دوں تو دیکھیے آپ ابھی تو دیکھیے ابھی تیز گرمی پڑ رہی ہے اور سخت گرمی کی وجہ سے پیداوار زیادہ نہیں ہو رہی ان کے دام بہت زیادہ ہیں ابھی بتائیے آپ کے دو کلو آم اور دو کلو کیلے پیک کر دوں جی تو آپ کب لے کے جائیں گی جی بالکل بالکل آپ کا پیک ہو جائے گا آپ جب بھی آنا چاہیں آپ آ کے لے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے شکریہ جزاک اللہ اللہ حافظ